اسکول میں یووا پیڑھی اپنا کام کمپیوٹر پر کرتی ہے لیکن جب میں اسکول میں تھا تو ہم لکھاوٹ کا کام کرتے تھے یووا پیڑھی اپنے ہوم ورک کے اتر انٹرنیٹ پر پا سکتے ہیں لیکن جب میں اسکول میں تھا تو انٹرنیٹ نہیں تھا اس لیے ہمیں انٹرنیٹ نہیں تھا اس لیے ہمیں اتر کھوجنے کے لیے اپنے دماغ کا اپیوگ کرنا پڑتا تھا یووا پیڑھی اب ادھیکانش فلم آن لائن اسٹریم کر سکتی ہے جب میں چھوٹا تھا تو اگر میں پوری قیمت چکائے بنا کوئی فلم دیکھنا چاہتا تھا تو مجھے یا تو سنیما گھر جانا پڑتا تھا ایک پائریسی کاپی خریدنی پڑتی تھی یا ویڈیو شاپ سے کرایہ پر لینا پڑتا تھا